हलो क्या मेरी बात स्विगी में हो रही है जी आप अपने साइट या एप को खोल कर देखिए कि खाना आर्डर करने पर डिस्काउंट कूपन है उपलब्ध है या नहीं क्योंकि मैं खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ जिसमें कि डिस्काउंट कूपन लगा सकूं